साढ़े उद्धर कालेज निं ऐ ते में चाह्नी कि साढ़े उद्धर कालेज बनी जान बाह्रमीं दे बाद बड़े सारे बच्चे जेह्ड़े ओह् घर बैठी रौंह्दे ते उ'नें गी मतलब घर आह्वे नेईं भेजदे दूर खास करियै कुड़ियें गी खास करियै कुड़ियां गी नेईं भेजदे दूर कि मतलब साढ़े इद्धर लोकें दी बड़ी ऐसी सोच होंदी कि कुड़ियें गी नेईं भेजनां दूर ते अगर कालेज लाग्गै बनी जा तां सारे बच्चे पढ़ी सकदे बड़ियां सारियां कुड़ियां होंदियां जेह्ड़ियां बड़ियां इंटैलिजैंट होंदियां ते घर आह्लें दी नेईं भेजने दी बजह कन्नै ओह् रेही जंदियां बचैरियां ते अगर कालेज लाग्गै बनी जा ते फ्ही बच्चे जाई सकदे कालेज डिग्री लेई सकदे ओह् बी अग्गें किश करी सकदे बड़ी सारी उं'दे बास्तै सुविधाएं बनी जंंदियां फिर ओह् अग्गें कुछ बी करी सकदे डिगरियां डुगरियां उं'दे कोल होन ते हून जि'यां साढ़ै कि अस कालेज साढ़ै इद्धर दूर ऐ तरनाइयां तुरनाइयां टप्पियै किश अगर जैदा पेई बरखा जा ते खड्डैं च हाड़ हूड़ आई जंदा तरनाइयें च हाड़ हूड़ आई जंदा पानी आई जंदा फिर लोग नेईं जाई सकदे टप्पियै किश बच्चे होंदे जि'नें गी घरे आह्ले भेजी ओड़दे दूर ते मैकसिमम बच्चे जेह्ड़े होंदे उ'नें गी नेईं जान दिंदे घरे आह्ले ते इ'यां होना चाहिदा कि कालेज बनी जा साढ़े उद्धर बच्चें गी बड़ी सारी सुविधां मिली जंदियां कालेज पढ़ी सकदे न ओह् बड़े बच्चे न साढै इद्धर जेह्ड़े इ'यां बैठी रौंह्दे घर कोई कम्म निं फिर इ'यां पढ़नें आह्ला बच्छा होऐ बी ते अगर उस्सी कोई सुविधा निं मिलै कोई ओह्दै बारै च उस्सी कोई डिग्री डुगरी निं करी सकै जिन्न सोचे दा होऐ में एह् करना एह् करना अग्गें कवालिफिकेशन नेईं होऐ केह् करना फिर बच्चे रेही जंदे पिछड़े दे इस्सै बजह कन्नै फिर उ'नै केह् करना साढ़ै इ'यै ऐ कि खेत्ती बाड़ी करदे ते बस उ'ऐ कम्मा च रेही जंदे ओह् उ'नें कम्में च रेही जंदे बाह्र निकली निं सकदे ओह् ते उ'नें कोई जानकारी निं होंदी अगर बाह्र निकलगे दुनियां दारी दा पता चलदा ते ताइयैं में केह्नी कि साढ़ा कालेज बनना चाहिदा कालेज बड़ा जरूरी ऐ इक बारी साढ़ै इद्धर कालेज आया हा बनना पर फिर उ'नैं बोल्लेआ कि पापुलेशन घट्ट ऐ ते थुआढ़ै इद्धर इ'यां नेईं जनसंख्या घट्ट ही ते साढ़ै नेईं बनेआ कालेज फिर ओह् ओड़ा कालेज कुदै होर बनिया बच्चें गी बड़ें गी मेदां बनी दियां हां कि कालेज बनी जा लाग्गै ते अस पढ़ी सकगै ते उ'ऐ जेह्ड़े बच्चे ऐ ते उं'दै बिच्चा केईं बच्चे भेजी दित्ता घरा आह्लें कुछ गै बच्चे होने जि'नें गी नेईं जान दित्ता कालेज ते कुछ घर गै रेहिये ओह् बचारे कुछ निं करा दे बेल्लै बैठे दे बस घरा दे कम्में च उल्झे दे केइयें बच्चें गी जान दित्ता हा घरे आह्लें ते जेह्ड़ें गी जान दित्ता ओह् पढ़ा दे इसलै उ'नें सोचे दा हा कि असें अग्गें केह् करना ओह् अग्गैं साढ़ै बारै च सोचा दे हे जेह्ड़े बच्चे घर ऐं उंदै बिच्चा दा बी केंई बच्चे बड़े अच्चे हे पढ़नें गी उंदै मनैं च बा बड़ियां शबाहिशां हियां कि अस एह् करगे एह् करगे पर इक कालेज दी बजह कन्नै कालेज दी बजह कन्नै ते ओह् कालेज नेईं हा इत्थै उस बजह कन्नै किन्ने बच्चें दी उम्मीदें पर पानी फिरिया नेईं करी सके कुछ बी जिन्दगी च करना चाह्दे हे पर नेईं करी सके चांह्दे होई बी नेईं करी सके अगर कालेज होंदा हा इत्थै ते ओह् अड़मिशन लैंदे उत्थै लाग्गै कालेज होऐ कन्नै किश बच्चें दी एह् समस्यां बी होंदियां कि ओह् नेईं खर्ची सकदे पैसे नेईं देई सकदे अपने बच्चें गी कालेज दूर होऐ उत्थै कराया बड़ा लगदा जाने गी केईं रिज़न एह् होंदे जेह्दे कन्नै नेईं जाई सकदे बच्चे रोजा दा सौ रपेआ चाहिदा होंदा कराया देने गी केईं घरे आह्ले नेईं देई सकदे उं'दे होर बी बच्चे होंदे नेईं देई सकदे ओह् इन्ना नेईं करी सकदे ते केंइयें दा एह् होंदा कि बिच्च हाड़ हूड़ आई जंदे खड्डें च तरनाइयां टप्पियै जाना पौंदा खड्डां टप्पियै जाना पौंदा कालेज ते नेईं जाई सकदे उस बजह कन्नै ते नेईं जाई सकदे ओह् किश बच्चे इस बजह कन्नै रेही जंदे कि कालेज दूर ऐ उ'नें गी तां निं जाना दिंदे कि एड्डै दूर कुत्थै जाना औंदै जंदै गै बड़ा टाईम वेस्ट होई जंदा ते जे घैंटे दो घैंटे जाने गी लग्गन घैंटा दो घैटे आनें गी लग्गन ते ते किन्ना टाईम वेस्ट होंदा छे सत्त घैटे कालेज बौह्ना बी पौंदा ते फिर आह्ने जाने दा बी टाईम लग्गी जंदा ते अगर बच्चें दा आनें जानें आह्ला टाईम सेफ होई जा ते ओह् अपने घरे आह्लें कन्नै किश कम्म कराई सकदा मदद कराई सकदा अपने मम्मी पापे दी पढ़ी सकदा ते अगर इन्ना बचग टाईम ते ओह् तां पढ़ी सकदा ते अगर ओह्दा आने जाने च टाईम बेस्ट होई जाह्ग ते उ'नें केह् करनां उ'नें ते दिनें रातीं शामीं तक ओह् उत्थै गे रेहा लग्गे दा घर आइयै फिर उ'नें केह् करना अपना रूट्टी खाने पीने दा गै कम्म होंदा ते होर तां कुछ करी निं सकदा ओह् होर घर आह्ले कन्नै कुछ मदद निं कराई सकदा फ्ही ओह् कन्नै घरा दा कम्म बी सैट्ट निं आंदा इस बजह कन्नै लोग नेईं भेजदे बोलदे घर गै रोह् ते घरै दी सानूं बी किश मदद मिली जा ते जे कालेज लाग्गै होऐ ते छड़ा पंज दस मिंट जानें गी लग्गन ते पंज दस मिन्ट आने गी लग्गन बद्द कोला दा बद्द अद्धा घैंटा लग्गी जा जाने गी ते अद्धा घैंटा आने गी लग्गी जा ते चलो इक घैंटा होई गेआ आने जानें च फ्ही ओह्दे त्रै घैंटे सेव होंदे त्रै घैंटे बिच्च अपनी मम्मी कन्नै जेह्कियां कुड़ियां होंदियां ओह् अपनी मम्मी कन्नै कम्म कराई सकदियां जेह्ड़े मुड़े होंदे ओह् अपने खेत्तर खुत्तर चक्कर मारी सकदे खेत्तर खुत्तर अपने डैड़ी कन्नै कम्म कुम्म कराई सकदे अगर चार घैंटे दा टैम उत्थै वेस्ट होई जा ते उ'नें केह् कराना घरे आह्लै कन्नै ओह् कोई कम्म निं कराई सकदे घरे आह्लें कन्नै घरे आह्लें कन्नै कम्म फ्ही अगर घरे आह्लें टाईम घट्ट होए भेजी बी ओड़दे चल कोई गल्ल निं पंज छे घैंटे रौंह्ना कालेज ते बाकी कम्म ते कराई गै ओड़नां आइयै पूरी ध्याड़ी केह् करना होंदा ञ्याणे थोह्ड़ा टैम गै होंदा कम्म कराने दा तां फ्ही ओह् भेजी बी दिंदे लाग्गै कालेज होऐ भेज्जी बी दिंदे प्रवाह् निं करदे घरे आह्ले भला जान दिन्नें आं आई ते जाना गै ऐ आइयै करी लैंदे कम्म जेह्ड़ा होग तोलै बंदा आई जा जेह्ड़ा कम्म बचे दा होऐ ओह् आइयै करी लैंदा ते अगर टैम निं मिलै दे फ्ही केह् करना फ्ही ते कोई कम्म निं करी सकदा फ्ही टैम निं बचग शामीं जाह्ग सवेलै शामीं न्हेरा होंदे आह्ग ते उ'नें केह् कम्म कराना ना ओह् अपनी मां कन्नैं कम्म कराई सकदा नां अपने प्यो कन्नै कम्म कराई सकदा थोह्ड़ा मता कम्म ते कराना गै पौंदा घरा दा ते कोई हांड़ होऐ ते करनी गै पौंदी किश समान लेआना होऐ हून सारे कम्में गी मां प्यो थोह्ड़ी सनाना होंदा भला उ'ऐ करङन उ'ऐ करङन अगर कोई सब्जी सुब्जी धोनी होऐ ते कोई सब्जी सुब्जी लेआनी होऐ ते उत्थै थोह्ड़ा होंदा कि डैड़ी नै गै जाना अस बा जाई सकने सब्जी लेआने गी अगर टाईम होऐ ते अगर जल्दी कालेज दा घर चली जाच्चै फिर अस जाई सकने हून असें लोकें साढ़ै पिंडै दी गल्ल सनां ते असें सब्जी सुब्जी रहाई दी होंदी ते हून किश सब्जियां इसलै लग्गा दियां बी हैन खीरे खूरे राह् दे लोग ते भिंडियां भुडियां ला दे लोग इसलै ते जे बंदा कालेज दा तौले बंदा घर चली जा ते भिंडियां भुंडियां बी लाई सकदा गोड्डी गाड्डी करी सकदा प्याज़ लाए दे इसलै उ'नें गी गोड्डियां पा दे लोग ते टैम बचै ते अस करी सकने जे टैम निं बचै ते असें केह् करना हून में ऐं ते में करानी टैम बची जा ते में करानी घरे आह्लै कन्नै कम्म नेईं लग्गै ते केह् करना जे कालेज लाग्गै होऐ बंदे दा बच्चे बड्डे बड्डे होन ते टयूशन पढ़ाई सकदा ञ्यानें गी टयूशन पढ़ाने आस्तै बी टैम चाहिदा अगर सवेरै कालेज जाना शामीं कालेज दे जल्दी चली जाओ शामीं बच्चोें गी टयूशन पढ़ाई सकदा अपना थोह्ड़ा मता खर्चा ते कड्ढी सकदा ऐ चार पंज बच्चे होन थोह्ड़ा मता खर्चा ते निकली जंदा अपना कराया करुया निकली जंदा घरे आह्लें दी ममद होई जंदी इस बजह कन्नै जि'नें जाना ऐ सवेला न्हेरै न्हेरै चली जाना कालेज शामीं जिसलै न्हेरा होंदे आना उ'नें केह् कम्म कराना घरे आह्लैं कन्नै ओह् ते किश कराई निं सकदा अपना चलो घरे आह्लें कन्नै नेईं कराई सकदा उं'दी ते कोई नेईं मदद होग अपनी बी कोई निं होनी अपना बी कोई खर्चा निं कड्ढी सकदा टयूशन पढ़ाइयै हून साढ़ै म्हल्लै बड़े बच्चे मिगी बी आखदे केईं बारी में बी दूर आनी होनी कालेज मेरे घरे आह्ले चलो भेज्जी दिंदे मिगी चलो में आनी दूर कालेज ते मिगी बी बत्थेरे म्हल्लै आह्ले आखदे कि साढ़े बच्चें गी टयूशन पढ़ाई ओड़ पर में कि'यां पढ़ांऽ मिगी आपै टैम निं लगदा सवेरै में अट्ठ साड्डे अट्ठ बज़े आनी कालेज शामीं में कोई चार साड्डे चार बज़े घर पुज्जनी साड्डे चार बज़े घर पुज्जनी उसलै में घर जाइयै आपूं बी कुदै रैस्ट रुस्ट करनी होंदी अपनी बी कुदै बर्दी बुर्दी धोनी होंदी हून इसलै गर्मियें दे दिन न परसीनां परसूनां आंदा रोज़ बड्डलै धोइयै लानी पौंदी धोनी होंदी फ्ही मम्मी कन्नै बी थोह्ड़ा कम्म करानां होंदा घर असें डंगर डुग्गर बी रक्खे दे थोह्ड़ा मता कम्म ते कराना पौंदा घरे आह्लें कन्नै ते ओह् कम्म कुम्म करांदे टाईम लग्गी जंदा ते मिगी आखदे पढ़ाऽ ते में पढ़ांऽ कुसलै जे में उ'नें गी पढ़ान लग्गी पवां दे मम्मी नै आखनां तु कम्म निं करदी ते फिर जोआन बच्चे दा इन्ना फिर मेरी मम्मी आखदी जोआन ञ्यानें दा केह् फायदा ऐ जे कम्म निं करान थोह्ड़ा बौह्त घरे आह्लें कन्नै कम्म ते कराना गै पौंदा ऐ ते इस्सै करी फिर में ताइयें टयूशन नेईं पढ़ानी होन्नी में टयूशन पढ़ांऽ मेरा बी थोह्ड़ा मता खर्चा निकली जंदा मेरे मम्मी डैड़ी दी बी थोह्ड़ी होंदा कि असें बी स्हारा होई जंदा कि कराया करुया दो त्रै दिन अपनै कोला गै लेइयै चली जाह्गी इस्सै करी में चांह्नी कि कालेज साढ़ै लाग्गै बनी जाह्ग ते बच्चें गी बड़ी सारी सुविधा मिली सकदी ऐ बड़ी सारी जेह्ड़ी ऐ बड़े सारे कम्म ओह् करी सकदे घर सब्जी सुब्जी लाई सकदे सब्जी बेची सकदे किन्ना फायदा होंदा सब्जी लाई सब्जी कालेज लाग्गै शामीं गोड्डी गाड्डी पाई दित्ती रोज़ पानी देइयै जाना तौलै कालेज लग्गा ते बड्डलै सवेला पानी पूनी देइयै जाना सब्जी गी फ्ही जिसलै उग्गग सब्जी फ्ही बेची सकदा उस्सी बी मनाफा होना उस्सी बी फैदा होना उस्सी कन्नै कालेज दा बी खर्चा निकलना ते तांइयें में आक्खा करनी कि कालेज होना चाहिदा साढ़े इद्धर तोआनू में सनाई ओड़ेआ किन्ने फायदे न कालेज लाग्गै होऐ ते टाईम बचदा हून हर इक बच्चा करै अजकल्ल ते तांइयैं गुज़ारा होंदा इक जनें पर डिपैंड रौंह्ना होऐ ते कक्ख निं होंदा चलो साढ़ी इसलै इन्नी उमर ऐ कि अस अपना खर्चा करने जुगड़े होई जाच्चै पर हून सानूं अफसोस ऐ कि अस नेई कड्ढी सकने अपना खर्चा ओह् बी सानूं कालेज पढ़ने होन्ने अस दूर आनें होन्ने जेह्ड़े बच्चे इसलै नेईं पढ़ा दे ते ओह् ते करदे केईं तरह दे कम्म केईं कुड़ियां कपड़े सीनें दा कम्म सिक्खा दियां ते किश करदियां किश ब्यूटी पार्लरें दा कम्म सिक्खा दियां ओह् पैहे कमांह् दियां ते असें इसलै डोआनें गै अपनें घरे आह्लें दे हून अस करी बी केह् सकने आं इक्कै होई सकदा जां ते पढ़ी लैओ ते जां ते घरा दे कम्म करी लैओ पर अगर कालेज लाग्गै होंदा हा अस किश बी करी सकदे हे सानूं कालेज मिला दा हा लाग्गै पर नेईं मिलेआ चलो कोई निं नेईं बनेआ कालेज साढ़ी किस्मत च गै नेईं हा हून चांह्न्ने आं साढ़ा ते चलो जनेहा टाईम निकला दा निकला दा पर जेह्ड़ी औनी आह्ली जनरेशन ऐ औनें आह्ले बच्चें न ऐ जेह्ड़े इसलै नौमीं दसमीं पढ़ा दे ऐ अगर उं'दे टैम तक्कर कालेज बनी जा तां बी बड़ा फैदा होई सकदा साढ़ा